जोंलाय बर' मानसिया जों गोदोनिफ्रायनो बांसिनानो लांगा दखनाखौनो गानखायो लांगा दखनाखौनो जों मोजांसिन मोनो दानि जुगनि गथ'फोरा समायाव बहाबा थांबा बिदिनो गावसोरनि गोसो बायदि लंपेन्ट गानलाङो एखनबा सुरिदार आरि गानलाङो नाथाय जों आगोलनि बोराइ बुरिया लांगा दखनाखौनो जों बर' हारिया मोजांसिन मोनखायो गुबुन रावनि गुबुन हारिनि गाननायनिख्रिइ जों दा लांगा दखनाखौ साबसिन मोनो आरो बिनिफ्राय बहाबा थांबाबो जों बे लांगाखौनो गानलाङो न'आव थाबा समाव मेख्लाखौ दसे गाननानै थायो थेवबो जोङो मेख्लाखो गाननानै जेरावबो थाङा आलासि उलासि जानो थाङा लांगा दखनाखौनो साबसिन मोननानै जों गानै गानै जेरावबो थाङो न'आवबो थायो बेनिफ्राय हौवाफोराबो गानो बांसिनानो गामसा जोंनि बर' गामसा दा होननानै बुङो मानसिफ्रा बड'लेण्ड गामसाबो होननानै दाबाय एबा ओंखारबाय गानो न'आव थानायाव बे गामसाफोरखौनो गाननानै थायो आरो ओमफ्राय बहाबा थांबा हौवाफ्राथ' बै गुबुन हारिनि बायदि लंपेन्टाथ' रावनिबो दस्रा मानसिनि बा दस्रा जाथिनि आलादा नङा नालाय बे लंपेन्टफोरखौ गाननानै गस्ला गाननानै गावबागाव थाङो बहाबा थांबा नाथाय न'आव थानायाव बे गामसाखौनो गानै गानै थायो आरो गासैबो ओमफ्राय सना हिन्जाव मानसियाथ' सनाया गानखायो सनाया अनेक रोखोमनि थायो मोननै रोखोमनि जेरै केमिकेल थायो बेनिफ्राय सनाथार थायो जोङो दा बांसिनाथ' सनाया सनानि थाजोबा जों केमिकेल सनाखौनो गाननानै देलायो जेरावखि थाङा बे केमिकेल सनाखौनो बुरैफ्राबो गानो एबा सिख्लाफ्राबो गानो सनानिया गासैनावबो थाजोबा केमिकेला ओरैनो बाजारियाफोरखौ गाननानै थाङो एबा देलायो आरो आंबो गानो दस्रायाबो गानो गासैबो मानसियानो बे सनाखो गानो आरो हिन्जाव मानसिया ओमफ्राय हौवाफोरा सना गाना बिसोरो लंपेन्ट आरो गस्ला गामसा बेखिनिखौनो गानो

हिन्जाव गोदानखौ देलाय होनायाथ' दानि जुगाव मा मा होनो जों बुंनानै जामबि मानसिया बुंख'नोनो हाया गोदोनि हिन्जाव गोदानफ्राथ' माथ्र' गानोमोन दखना थावसि एबा ओरैनो आसान ओरैनो जि फालिफोरल' लायोमोन नाथाय दानि देलायनायफोरा मा मा जों बुंख'नोनो रोङा जों गोदोनि बुरै मानसिफोरा मा मा देलायो आखाइयाव अनेक बिदिनो आसि मानि देलाइ होयो खानाइ फिथर मोखाङाव बायदिसिना फुनो दानि देलायनायखौ जों बुंख'नोनो रोङा गोदोनियाबा ओरैनो थाव मोदोमनाय आइना खानजं बिदिल'मोन आरो ओमफ्राय दखना थावसिफ्राथ' थाखायोमोनानो दानिखौ जों बुंख'नो हालायलांला